ओइ जोङो माबा ओ मानास माबायाव बेरायहैनो नागेरदोंमोन पार्कआव नेसनेल पार्कआव माबा गारि माबा सालायो ना मा होनदों गारि लानानै दैबायग्रा ना मा होन्दों जोंबो बेखौनो दावबाय हैनो नागेरदोंमोन दा नोंनि गारिखौ मोनगोन ना मोना मारैहाय बेखौ इसे खबर लानो होन्नानै फन बुनाय जादोंमोन ए जोङो नै सिरां द्रिस्टिकनिफ्राय थांगोन सिरां उम सुबायजार गामिनिफ्राय ओमफ्राय दा ओंखायनो गारिखौ नांगौमोन मोनोबा ओमफ्राय जों बेरायनोमोन उम दा गारिया माबायदि

औ ओमफ्राय बिदिनो फेमिलि लाना थांगोन नालाय गाखोनाय खेफास्टिफ्रा माबायदि जागोन नोंना गारिया बिसि माबायदि बेफोरबायदि आरो

नोंनि बेरायनाय उम गासिबखौबो जों सानसेयाव बेराय जोबनो हागोनना हाया गारिजोंनो बेराय जोबनांगोन ना माबा दस्राफोरजों बेराय बावनांगोन बेखौनो आरो ओमफ्राय ओरैनो थाइमफोरखौथ' नोंसोरसो मोजाङै मिथिगोन हाबनाय मानायखौ गेटआव हाबनाय मानाय सौहैनाय मानाया औ औ बेखौनो सोंहरदोंमोन ओमफ्राय बेसेबांसो लायो भाराया सानसेबा ए औ बेनो आरो दा औ औ बे औ दे औ दे होमबालाय उम जों थांबा नोंखौनो लोगो लाहैसै औ दे